हमारे क्षेत्र के आस पास तो नहीं परन्तु डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर एक मंडला नामक गाँव राम राम नगर नामक स्थान पर रानी दुर्गावती का एक क़िला है वहाँ बहुत अधिक लोग घूमने जाते हैं और अधिक से अधिख अपना घूमने का साधन से जाते हैं वह क़िला बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है